हांवें केन्ना जिवन आकृती वस्ती जिविताचें सेटपाचें चित्र काडलां म्हजो अणभव हातून हें चित्र काडटना वेगळोच आसलो बट तितून जायत्यो कठीण परिस्थितींत हांवें फुडो केलो ही कठीण परिस्थिती म्हणल्यार हें जिवन आकृतीचें वस्ती जिविताचें सेटअप चित्र कशें काडचें तातूंत कितें वापरचे तें खंयचे हाजेर काडचें हें सगलें म्हाका जिवितान अणभव घेवन सगलें काडचें पडलें तातूंत जायत्यो कठिनायी अश्यो म्हाका भोगल्यो पूण कठिनाईंतल्यान आमी आमचे जिविताचे मार्गार चलपाची आमकां एक संदी मेळटा सो हे कठिनाईक फुडें करून आमी हे मुखार पावल मारून काडूंक जाय